श्रीमान

जे कमरा रहऽके लेल बुकिंग केलहुँ ओहि कमरामे अचानक हमरा कोइ और जरूरी आबि गेल पे कयली हम अपनेके पे फोन सँ पैसा तऽ हमर कटि गेल अहाँके खातामे लेकिन अत्यन्त अर्जेंटके कारण हम अहाँके ई सेवा स्वीकार नहि करब अहाँसँ प्रार्थना है अर्जी है विनती है कि हमर रुपैआ कृपया वापस कऽ देल जाउ ताकि हमरा अहाँके बीच ग्राहक उपभोक्ता आओर उपभोग्य सामग्री या व्यवस्थामे परस्पर सम्बन्ध बनल रहै कुछ रुपैआके कारण हमरा अहाँके व्यवहार नहि बिगड़य रुपैआ बहुत किछु है लेकिन सबकुछ नहि है